हमरा सबके धर्ममे पहिले हमसब सबेर सकाल उठै छी भगवान भगवतीके प्रणाम कए कऽ गौ माताकऽ प्रणाम करै छी तकर बाद झाड़ू बहारू लगायकऽ पोछा पोछी लगायकऽ तकर बाद स्नान केलौं स्नान केलाक बाद कनि देर अपना घरके भगवती लगमे ध्यान केलौं सब भगवानके जल फूल चढ़ेलाक बाद अगर कोनो मन्दिर आस पास मे येए जाइके येए जाय सकै छी टाइम येए तऽ मन्दिरमे जायके पूजा केलौं पूजा केलाके बाद जे छै से घर आबिकऽ सबसे हमरा सबके मनकऽ शान्ति भेटैए चैन भेटैए तकर बाद स्वास्थ्य से भी बढ़िया रहैए खाना पीना ओइ तरीकासऽ खाइ छी ढङ्गसऽ सबेर सकाल अपन जे रहै छै से भगवानके भोग लगायकऽ भगवानकऽ हमसब बहुत मानता दै छियै भगवान हमरा सबके सब किछु छथि हृदयमे बसै छथि आ हुनकेपर हमसब सब गोटा जीबै छी ओही तऽ